मैथिली भाषा सबसँ अच्छा भाषा है आओर सबसँ सुन्दर भाषा मैथिली बोलल जाइ छै जाहिमे कोइ परेशानी भाषाके नहि होइ कोइ भी एकरा आसानीसँ भाषाके भाषा बोल सकै छै मैथिली भाषा सबसँ विश्वमे सबसँ अच्छा भाषा मिठास है भाषामे जिसके कारण हर इंसानके प्रति मिठास भावना भाषा है जैसे मैथिली भाषा सबसँ सुन्दर आओर भाषा